ہیلو

ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں قاریی ساری ورائٹی ہے ہم ہاں کیا ساری ورائٹی ہے کاٹن کاٹن کے دوپٹے کا پانچ سو روپئے کا ہے شفون کا دوپٹے کا جو ہے وہ سات سو روپئےے کا ہے اور ودا آؤٹ دوپٹہ جو ہے وہ تین سو روپے کا ہے اور جو پارٹی ویئر ہیں وہ مطلب ایک ہزار کا بھی ہے دو ہزار کا بھی ہے پانچ ہزار کا بھی ہے اب جیسا آپ کو پسند ہو آپ بتائیے دیکھ لینا ہاں ہاں اور

ہاں پہلے آپ دیکھ لیجیے آ کے دیکھ لی دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا پہلے آپ دیکھیے پسند کریے پھر ہوگا بعد میں ہ کپڑے کی کوالٹی دیکھنا آپ پھر اس کے بعد یہ تو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا اس میں ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے کیا ہے ہاں ہاں اور ہاں اور ہاں کلے آپ دیکھھیے آئیے ہاں

ہاں ہاں پارٹی ویئر ایمبرائڈری والے بھی ہیں اور وہ پیسے بھی ہیں پرنٹ والے بھی ہیں اور ہیوی ایمبروائڈری والے بھی ہیں ہاں آپ دیکھیے آ کر دیکھنے میں ہاں جس طح کا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں لہنگا ہاں ہمارے یہاں لہنگے بھی ہیں رارے بھی ہیں ہاں اور مطلب ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں مطلب وہ اس کے ایمبرائڈری کے حساب سے ہیں آپ دیکھھیے آ کے پہلے دیکھھیے اس کے بعد آپ ج بتائیں گی چل ٹھیک ہے ٹھیک ہےھیک ہاں با آ ج